असांजे देश में मायूं अॼु घणेई रांदियूं कनि थियूं जीअं त क्रिकेट जी टीम बि ठहियल आहे ॿियो हॉकीअ जी बि टीम ठहियल आहे असांजी कुस्ती बि कंदियूं आहिनि अहिड़ी ॿीं घणेई रांदियूं आहिनि जेके मायूं कंदियूं आहिनि